हलो जी आप हलो हाँ जी आप जैन ब्रदर्स बुक्स एंड स्टेशनरी से बात कर रही हैं जी मुझे ना पेन टेप और पंचिंग मशीन और बुक्स ऑर्डर करनी थी और सिज़र तो आप उसका प्राइस बता सकती हैं क्या है नहीं नहीं मुझे बल्क में लेना है

ओके ओके मुझे पेन के पांच पैकेट चाहिए और सिज़र मुझे सिर्फ दो चाहिए और और पंचिंग मशीन एक ही चाहिए बड़ी वाली भी चाहिए एक छोटी भी चाहिए दो हाँ वो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए मोटा वाला बड़ा आता है ना जो वो वाला मतलब आपके पास कितने हिसाब से कितना मतलब आप बता दीजिए कितना मोटा है हाँ तो आप ढाई सौ से ऊपर वाला है जो बड़ा होगा ना वो वाला भेज दीजिए हाँ तो ओके

तो आप फाइव हंड्रेड ही कर दीजिए अब हम लोग क्योंकि ऐसा है ना कि हम आपकी दुकान से सामान खरीदते और हम इंडिविजुअल भी नहीं खरीद रहे हैं ना की सारी चीजें इकट्ठी खरीद रहे हैं ओके ओके चलो ठीक है तो क्या आप मेरे ऑफिस में भिजवा देंगे पूरा सामान जी जी अरे अरेला कॉलोनी दस नंबर मार्केट साइड है द बैठक आर्ट हाउस आप वहाँ पर पहुंचा दीजिएगा अ हाँ ऑफिस है ओके तो आप हाँ उसका कितना चार्जेज़ लगेगा ओके ओके ठीक है आप पूरा बिल भिजवा दीजिएगा हाँ और आप टाइमिंग बता दीजिए हाँ आप टाइम बता दीजिए कितने बजे तक हाँ तो अभी मैं शाम तक हूँ तो आप अगर अभी भिजवा सकते हैं तो भिजवा दीजिए हाँ और एक बार आप कॉल कर लेना हाँ हाँ हाँ जी जी बिल्कुल हाँ हाँ नहीं नहीं और कुछ भी नहीं ओके ओके थैंक यू